मैदान सञ्चालक लेल बहुत तरहके आयोजन सुविधा करल जा रहल छै आओर जेना हमरसबके कॉलेजमे छै इसकुलमे छै सरकारी कॉलेज हमर इसकुल या फेर सरकारी मैदान जे छै ओतए खेलैके क्रिकेट फुटबॉल आओर खोखो आओर एहन एहन बहुत सारा खेलके व्यवस्था सरकारके द्वारा भए रहल छै आओर जेना इन्डोर स्टेडियम भी होइ छै विण्डो स्टेडियममे बैटमिंटन आओर या फेर टेनिस बॉल जे भी होइ छै तऽ ओ हर तरहके व्यवस्था सरकार करि रहल छै इन्डोर स्टेडियममे कैरमबोर्ड आओर लूडो वगैरह हर तरहके खेल छै तऽ ओ ओकर व्यवस्था आओर बाहर जे छै आउटडोर स्टेडियममे बाहरमे क्रिकेट फुटबॉल आओर हॉकी वगैरह जे भी छै हर तरहके व्यवस्था सरकारके द्वारा करल गेल छै आओर एकर आयोजन समय समयपर होइते रहै छै हमर जिलामे आओर देखै लए ईहो मिल रहल छै जे जेभी स्टेडियम छै हर स्टेडियममे हर तरहके खेल के जे किट होइ छै सब किटके भी व्यवस्था सरकार द्वारा करल गेल छै ओइमे हर तरहके सुविधा मिल रहल छै आओर सङ्केत करि रहल छै देख कऽ लागि रहल छै जे अगर ई तरहसँ व्यवस्था रहलै तऽ आगा भविष्यमे खेलके क्षेत्रमे अपन राज्य जे छै काफी नाम ऊँचा करतै अपन आओर राज्यके जेभी जनता छै अपन अगर लागल रहलै तऽ काफी नाम ऊँचा हेतै